जी जी हैलो सॉरी जी सर हम सर ये तो एक जगह पाँच सौ मिली पाँच सौ किलो देंगे आप जी जी तो सर डिस्काउंट इस में कितना आएगा

तो हम को चल ठीक पचास के जी बोले ना जी जी पाँच सौ के जी तो सर ठीक है हम पाँच सौ के जी ले लेंगे लेकिन इस में डिस्काउंट सब

सर ट्वेंटी परसेंट हमें डिस्काउंट चाहिए सर हम भी तो सेल्समैन हैं सर अब इतना देंगे तो फिर हमें खुदरा विक्रेता को देना पड़ेगा सर तो इस में हमें इतना बेनिफिट नहीं होगा जी इस लिए तो सर बीस परसेंट पर नहीं रहेगा तो ये पंद्रह परसेंट जो है वो आप

जी

कब कब दीजिएगा कल बारह बजे के अपरांत दोपहर में चाहिए हमें